میرا پسندیدہ گانا جو ہے وہ ہے عطاء اللہ خان کا گانا میں اسے ہمیشہ گنگناتے رہتا ہوں اور مجھے اس کا گانا گنگنانا مجھے پسند ہوتا ہے اس لیے کہ میں اس کے گانا کا بہت شوقین ہوں اس کے گانے کو میں برابر پڑھتا رہتا ہوں اور گنگناتا رہتا ہوں کیونکہ اس کے گانے کے اندر وہ درد بھری آواز ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں لطف اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا گانا بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے وہ گاتا ہے اس لیے مجھے بھی اس کا گانا گانا پسند لگتا ہے اور ہوتا ہے